हाँ बेटा नमस्कार कौन बोल रहे हैं जी हाँ अच्छा हाँ तो कभी आप आए थे क्या स्कूल में सब पेमफ्लेट देखा होगा हाँ तो कोलेज में अपने वो अब अपने स्कूल में बढ़िया सभी सभी सुविधाएँ हैं गेम्स मतलब सभी प्रकार के गेम्सए भी खिलाई जाहे अपने यहाँ पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब कुछ प्रतियोगिताओं में भी बच्चों को भिजवाया जाता हे स्टूडेंट को डॉक्युमेंट्स में अभी तो में आपको नहीं दे सकता लेकिन आप एक बार भिजिट करने जरूर आना वहाँ प्रोपर स्कूल में और आपको डॉक्युमेंट्स आभी तो नही बता सकते लेकिन पा अपने पिता जी को ले कर साथ में ले कर आ जाना एक बार भ्रमण करने मतलब घूमने के लिए जगह भिजिट करने त मतलब आपको डोकु डॉक्युमेंट्स का भी पता चल जाएगा

हम बस तो मतलब बस भी चलती है अपने स्कूल में बस चलती है बस से भी आ जा सकते हो बस मतलब डेली आती आती है यूनिफॉर्म स्कूल का यूनिफॉर्म तो अभी मतलब फूल डीटेल आपको स्कूल से मिल जाएगी अभी में थोड़ा बीजी था बीजी था मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सा काम था इसलिए में भी आपको फूल डीटेल तो नहीं दे सकता स्कूल में आकर फूल डीटेल ले सकते ओके